हेलो सर हम अहाँके इसकुलके स्टुडेन्ट बाजै छी आओर हमरा अहाँसँ किछु जानकारी चाहै छी जे हम अभी हिन्दी सँ पी जी कय रहल छी तऽ ओहिके अलावा आओर कोनो अहाँ हमरा बता सकै छी जाहिसँ कि हम लाइफमे आगाँ किछु एजुकेशन कय सकै छी बढ़िऑं तऽ अहाँ बता दिअ हमरा किछु सलाह दियौ जाहिसँ कि हम बढ़िऑं से बढ़िऑं पढ़ाई कय सकी जी हॅं हमरा रुचि अछि आओर हम आगाँ पढ़ै ला भी चाहै छी तभी पी जी मे हम फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर मे लेलहुँ यऽ तऽ एहिमे किछु अहाँ हमर हेल्प हम चाहै छी अहाँ हमर हेल्प करु जी जी जी जी ओहिमे छै अभी टीचर के जॉब अभी बहुत जादा टफ भय गेलै हँ तऽ ओहिके अलावा किछु एहन जॉब भेट जेतियै टीचरमे तऽ आब एखन पहिले जकाँ बात नहि रहलै जे बी एड करु आओर हर स्टूडेन्टके भय जाइ छै आब ओहिमे बहुत तरहके आब बी पी एस सी निकालऽ पड़ै छै बहुत तरहके छै आओर किछु अहाँ हमर हेल्प कय सकै छी जी जेना बैंकिंग छै या फेर आओर भी छै जॉब लड़कीके लेल बढ़िऑं छै तवोही सभके टॉपिक मे हमरा की सलाह दय सकै छी जी जी हमरा जी जी किया तऽ आब कोनो भी जॉब जे छै से बिना मेहनतके आओर बिना एथीके नहि होइ छै तवोही ला छै जे कोनो एहन जॉब पर मेहनत कयल जाए जेकि जॉब बढ़िऑं सँ भय सकए लोकके किएकि आब हर चीजमे कम्पटीशन छै तऽ एहिके लेल हम चाहलियै जे अहाँ बढ़िऑं सलाह हमरा दय सकै छी जे हमरा की कयल जाए सएह अहाँ बताबू ठीक छै जी